गोदान आरो गोजाम मेदियानि गेजेराव फंनैसो बुंनाय फारागथिया बेनो गोजाम बै समावहाय गोजाम मेदियाफोरा जेरै बिसोरनि मेदियाफोरनि गेजेरजोंहाय जों मालाबा फेक आरो बेफोरबायदिनो मिथिनो मोननाय जायोमोन आरो गोजाम मेदियाफोरनि गेजेरावहाय जों नुनो मोननाय जायोमोनदि जेरै नंखौबो नङैखौबो बुंनानै जों मोजां मोनो आरो दानि गोदान मेदियानि मेदियानि गेजेरजों मिथिनो हायोदि जों आरो जोंनि मिदिया ससेल मेदिया बेफोरावहाय जों दानिया बांसिन नुनो मोनसै जेरै गोदोनि समावहाय जेरै ससे ससियेल मेदिया बेफोरबायदि फेसबुक बेफोरबायदि इउथुब बेफोरबायदि

थुइथार्स बेफोरबायदि गोबां एफ्स फैनानै जों गोबां नुनो मोननाय जायो मेदियाफोरनि गेजेरजों दानि गोदान मेदियाफोरनि गेजेरजों आरो गोदोनि मेदियाफोरावहाय जों नुनो मोनोमोनदि जेरै अनलि मोनसेल' जेरै जों मबाइलफोर गैयामोन जोंनि गेजोराव मबाइलफोर गैयामोन दानि जुगाव जों मबाइलयाव नुनो मोनसै मबाइल दंजोबसै जोंनि आखायाव घरे घरे आरो गोदोनि समाव मेदियानि जेरै मबाइल फन गैयामोन जेरै मोनसे गोदोनि समाव जाय टेलिफन लेनलाइन बेफोरबायदिमोन जों नुनो मोनोमोन बै बै समावहाय आरो दानि जुगाव बेफोर टेलिफन बेफोरबायदिया सलिले आरो दानि जुगाव गोबां गोबां मबाइल फन गावनि दंसै मबाइल फनजों सोलिजोबसै दानि गो गो गोदान मेदियाफ्रावहाय आरो गोदोनि मेदियाफोरावहाय जों गोबां नुनो मोनामोन दे जे दानि जुग दानि गोदान मेदियाफोराव दानि गोदान जुगावहाय जि मेदियाफोर नुनो मोनदों बेफोरनो